ऑनलाइन करबै कोनसुनी साड़ी पसन्द छै केतना साड़ी पसन्द छै कोन कलर पसन्द छै तऽ लाल हरा बुल्लू ओकरामे कोनसुनी साड़ी आबै छै ऑनलाइनमे सुगापंखी आरो ओकरामे पसन्द करना छै तऽ ऑनलाइन करबै साड़ी एतै दुआरी पर तऽ अपनो सावनमे हरा हरा कलर पसन्द छै आ सुतीमे सुतीमे साड़ी लेबै पोलिस्टर नहि केनहो लगै छै साड़ी सुतिए साड़ी लेबइ हरा आओर लेबै सुगापंखी कलर भी अच्छा लागै छै आसमानी कलर अच्छा लागै छै ऑनलाइन करबै हरा कलर एतै आसमानी एतै बुल्लू कलर एतै काला एतै जेनहो साड़ी चाहिए ओहनो एतै ऑनलाइनसँ माँगाबै छी हमरा सब साड़ी साड़ी पसन्द करै छी ऑनलाइनसँ मतलब मोबाइलो पर पसन्द करै छियै साड़ी कोन कलर आओर लेबै तब ऑनलाइन करैत छिऐ तब साड़ी आबै छै साड़ी आबै छै तब साड़ी पसन्द करै छिऐ जाहिमे सब कलर रऽ माँगाबै छिऐ जे पसन्द होइ छै तऽ लए लै छिऐ नहि होइ छै पसन्द तऽ रिटेल मारी दए छिऐ आर कोनसुनी साड़ी लेबै तुरत ऑनलाइन करै छी साड़ी आबै छै कलर सबसँ कलर अखनी सावनमे मस्त कलर हरा सावनमे हरिआली खूब अच्छा लगै छै साड़ी साड़ी मँगाए लै छिऐ आसमानियो कलर अच्छा लगै छै नीला कलर अच्छा लगै छै काला नहि लागै छै सब कलर साड़ी अच्छा लागै छै सब कलर रऽ मँगाए लए छिऐ ऑनलाइन करिके आ बस सब कलर पसन्द छै साड़ीमे कोनसुनी कलर लेना छै बहुत सुन्दर लगै छै साड़ी साड़ी देखहुमे अच्छा लागै छै आ सावनमे तऽ सबसँ हरिआलिए कलर अच्छा लगै छै दशहरामे लाल कलर साड़ी माँगाबै छियै खूब सुन्दर लगै छै साड़ी पिनहना छै तऽ सावनमे माँगाबए ऑनलाइन करिके साड़ीके विषयमे खाली पूछना छै बहुत सुन्दर रऽ पसन्द छै